हेलो नमस्कार नमस्कार यौ हमरा तऽ प्रॉब्लम भऽ गेल यौ यौ मुतै छिए तऽ ओहिमे चुट्टी लागि जाइ छै यौ बुझल मुतै छिए तऽ चुट्टी लागि जाइ छै पेसाबपर

हँ कम कमजोरिओ लागैए

अच्छा आओर कोनो प्राथ कोनो फर्स्ट एड लेल कोनो हेबाके चाही ने कनि हमरा रस्ता फर्स्ट एड दऽ दिअऽ आओर रस्ता देखाउ हँ हँ अच्छा अच्छा अच्छा अहिरौ बा अहिरौ बा अहिरौ बा आँए यौ तऽ किछु खएबे किछु आँए यौ किछु खएबे नहि करू यौ किछु खएबे नहि करू कहिऔ ने एकटा पानि पी कऽ रहू जतेक दिन जिअब से पानि पी हँ औजी महराज पेटमे खरे नहि रहत आओर कहै छी अहाँ सारिसे फटा करैलए जुलुम समस्या कऽ रहल छी सबटा चीज तऽ अहाँ मनाहिए कऽ देलिए

अच्छा अच्छा अच्छा हुँ आओर माछ माछ खा सकै छी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा हँ जाइ छी कोनो डॉकटरसँ सम्पर्क लेबे अपनेँ कहि देलिए तऽ ओ करऽ पड़तै ने